दोसर जगह हम जखन घुमै गेली तऽ देखली हुनका हुनकर बहुक विचार बड़ नीक छै तऽ हमरो इहा आबिकेँ ऊ बजलखिन जे अहाँके विचार किएक एहन खराब छै हम कहलियनि की भेलै माँ खराब किएक रहबै बहु छिएक तऽ बहुए जकाँ ने हमसभ रहबै आब हुनकर बहु नीक छथिन विचारके तऽ हमहुँ कोशिश करबै कि हमहुँ बनयके लेल अपन आओर कमजोरीके जे बात भेलै तऽ कमजोरीमे कि आब घरके किछु किछु काम छै तऽ ओ काम तऽ भारी लगबे ने करतै जेना पोछा लगाबैके छै ई काम बहुत भारी लागै छै हमरा करैमे

आ पड़लै माथा पर तऽ की करबै करहे ने पड़तै ई सभ काम पोछा कपड़ा दू टा काम तऽ हमरा बड्ड भारी लगैत छै